پڑھائی کا ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے ہر انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے انسان جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنی اچھی اس کو جاب ملے گی اتنی اہمیت ہوگی اتنا اچھا کمائے گا اگر پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں کمائے گا اس کی اچھی جاب نہیں لگے گی انسان کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آگے آنے والی جنریشن کو خود پڑھا سکے ہر انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا دے ٹیوشنس لیکن انسان کو اتنا کیپیبل پڑھائے پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے آج پڑھائی دیکھو پڑھائی ہے تبھی تو پڑھی لکھی ہے ایک عورت تو وہ پائلیٹ بن گئی ٹرین چلا رہی ہے آئیں دیش آگے بڑھ رہا ہے سائنس میں کتنی ترقی ہو رہی ہے پڑھائی کی وجہ سے چاند تک پہنچ گئی دنیا صرف پڑھائی کی وجہ سے ہمیں اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں کسی کے محتاج نہ رہیں مجھے میں اپنی رائے دوں تو مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے میں لائف میں کچھ بننا چاہتی تھی میں نے بچپن سے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہر ہر اسکول کے فنکشن میں اسپیچ میں ڈبیٹ میں رائٹنگ میں ہر کمپٹیشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کرا مجھے اتنا شوق تھا کہ کبھی انٹر انٹر انٹر اسکول کمپٹیشن ہوتا تھا تو میں وہاں پہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی اسپیچیز اسکول میں اتنے اسپیچ ڈبیٹ کمپٹیشن ہوئے ہیں میں نے اس تک میں پارٹیسپیٹ کرا مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا میں نے سائنس کے لئے اپلائی کرا خیر وہ انفارچونیچٹ میرا اپلائی نہیں ہوا سائنس کے لئے تو میں نے کامرس لیا میں نے اسکول میں دو سال کامرس پڑھی پھر میں نے بی کام کرا پھر میں نے سی اے کے لئے اپلائی کرا ماشا اللہ میں نے بہت پڑھا ہے ہر چیز کے لئے میں نے ہر چیز کی مجھے کرییوسٹی ہوتی ہے کہ میں اس چیز کی جانکاری لے لوں اس چیز میں علم حاصل کر لوں اب بھی میں پڑھ نہیں رہی لیکن پھر بھی مجھے بے چینی رہتی ہے کہ میں اس چیز کی جانکاری لے لوں کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو مجھے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی بےچینی ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمیں انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے کہ وہ پڑھائی میں آگے بڑھے آج میں پڑھی لکھی ہوں گی تو میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی جتنا وہ پڑھیں گے اتنا وہ کامیاب ہوں گے آج کل پڑھائی کی ہی ویلیو ہے انسان پڑھا لکھا ہو گا تو وہ چار لوگوں کے بیچ میں بولتا ہوا بیٹھتا ہوا اچھا لگے گا پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اتنا پڑھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نہ ہوں اور کوئی ہم سے بات کرے تو ہم گھبرائیں نہیں پڑھائی سے انسان میں کانفیڈینس آتا ہے تو وہ کسی کے سامنے بولنے کی ہمت کرتا ہے گھبراتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا نا اس کو پتہ نہیں ہو گا کی کس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے کس طرح بولنا ہے وہ گھبرائے گا شرمائے گا پڑھائی ہمیں ایک اپنے اندر ایک ڈسپلین ایک مینرس سکھاتی ہے کی ہمیں کس طرح بولنا چاہیے کس طرح چلنا چاہیے کس طرح پڑھنا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے صحیح کہنا چاہیے بولنا چاہیے ہر بات سکھاتی ہے پڑھائی تو اپنے آپ میں ہی ایک مینرڈ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے جتنا ہم بڑھیں گے اتنی اچھی پڑھائی ہوتی جائے گی دنیا آگے بڑھ رہی ہے پڑھائی میں بہت اچھی نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں نئی نئی آج کل تو پڑھنے کے کتنے زیادہ ورائٹیز آ رہی ہے پہلے تو کاپی اور بک کاپی اور بک تھا آج تو کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے جو دل چاہے وہ انٹرنیٹ پر سرچ کرو اور پڑھ لو اتنا مشکل نہیں ہے آج کل پڑھنا بہت آسان ہے پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کی پڑھائی بہت مشکل ہے لیکن آج آج تو چٹکیوں کا کھیل ہے پڑھنا چاہو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لو پڑھائی کے بارے میں پتہ چل جائے گا کچھ یاد نہیں آ ہو رہا تو فوراً اس کو سمجھو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے بس دل لگانے کی بات ہے ورنہ پڑھائی بہت اچھی ہے کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنے سے آپ ہی کا فائدہ ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے تو جتنا پڑھیں گے اتنا آگے بڑھیں گے